औ माथोमोन

ए दामफ्रालाय बिदिनो फिफाङा माबा फांसेआव दस' थाखा ओमफ्राय बिसिबांथो बुरजा नांगौमोन नोंनोलाय ए दङ मेरलायैनो नों लांफैबा खमायगोन आङो आथ थाखानि हरगोन आङो ओमफ्राय

ए नै गायनाया ओरैबायदि खालाम आं खिन्थानोसै नोंनो सिगां सिगां हालेवग्रोदो दा हालेवग्रोनानैहाय आरामनो गायनोसै समावहाय दुरुं बोदो ओमफ्राय दुरुं बोखानानै हाख'र जावदो हाख'र जावनानै ओमफ्राय साहा बिफांखौ लांनानै सप्तासेसो दोन्दो सप्तासेसो दोनखांनायनि उनावहायसो गायनो हागोन आरो ना साहा फिफांखौ खोनाबाय औ बिदि खालामनानैसो गायनांगोन हाख'र जावनानैहाय आरामनो दुरुंखौ समान बोदो दुरुंखौ बोनानै आराम हाख'र जावलांदो ओमफ्राय लांफैनानै हाय सप्तासेसो दोन्नानै गायदो आरो बिसिबां नांगौ मोनलांगोन नों दङ आं खमायनोसै नों बिसि बुरजा नांगौ लांफैदो बिगाब्रैसो नांगौ मा जायखिया आं आथ थाखानि हरनोसै नों बुरजा लांफैयोबा औ लांफैबानो जाबाय लांफैदो आं हरगोन आं आथ थाखानि हरगोन्ना नों दामखौ गिबायबालाय दे बुरजा लांफैगोन नालाय आं आथ थाखा दरै हरखानोसै ना खोनाबाय औ दे जेब्ला नों गायनोसै होमब्ला फैनानै नोंं लांफैदो दे होनबालाय

औ दे होनबालाय दे